میرے گاؤں میں گھر کے تعمیر میں ڈھیر سارے چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں سیمینٹ بالو گٹی سر سڑیا ایٹا یہی سب چیز کی ضرورتے ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا جگہ ہے تو وہی اس حساب سے پھر مکان ہوتی ہے تعمیر کرتے ہیں اس میں ڈھیر سارے سامان لگتے ہیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو آندھی اور میں ار نہ جا گر نہ جا اور باڑھ میں کہیں پانی جانے پڑے وہ گھر ٹوٹ کے گر نہ جائے اس لیے میرے گاؤں میں گھر کے تعمیر کے لیے وہ اپنے گھر کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی چیز کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے میں سیمنٹ گٹی بالو سریا ایٹا چھوٹی چھوٹی بہت سارے سامان لگتی ہیں یہی سب چیز کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور مضبوط بنایا جاتا ہے جس سے کہ بوہ بعد میں پھر کوئی گھر میں دقت نہ ہو تعمیر میں بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو کہ گھر بنا لئیں پھر بعد میں آندھی میں اڑ گیا انٹ گیا گھر وہ سب نہیں ہونی چاہیے اس لیے گھر تعمیر کرنے میں بہت ساری چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں جن سے کہ وہ گھر بنانے میں بہت سارے چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس لیے چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ گھر میں پھر اچھے سے مضبوط گھر بنے اور بعد میں پریشانی نہ ہو جس سے باڑھ پیڑت میں گھر گر جاتا ہے وہ سب نہیں ہونی چاہیے اس لیے گھڑ کو تعمیر کرنے کے لیے میرے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بہت سارے چیز کی ضرورتیں ہوتی ہیں جس سے کہ بعد میں پریشان